जानवरनि जी लड़ाई या जानवरनि जी दौड़ असांजे लाइ हिकु शर्म वारी ॻाल्हि आ्हे छोकी जेका माण्हू पंहिंजे मन जी तसल्ली या मन जी ख़ुशी या पंहिंजे एंटरटेंटमेंट जे लाइ जानवरनि खे लड़ाए थो की हुननि जी लड़ाई थिए हुननि जी दौड़ थिए ऐं असां मज़ा वठूं उहा ग़लति थे छोकी असां न त उन्हनि जी पालण में हेतिरो फुकंदा आहियूं सुविधायूं ॾींदा आहियूं अगरि उहे पंहिंजी मर्ज़ी सां खेॾनि हुते हुन पंहिंजी जॻह ते रहनि त ज़्यादा सुठो आहे हिकु दफ़ो मां हीअं वई हुअमि राजस्थान उते बकरिन जी लड़ाई कराइनि पिया बकरिन जी लड़ाई ॾिसी करे ईअं लॻे पियो रोअण निकिरे पियो छोकी एतरी लड़ाई कराइनि पिया कि बकरी खून सां रक्त रक्त थी पई हुयूं पाण में मज़ा वठनि था छा शोरु मचाइनि था उन्हनि खे हूटिंग कनि था की हा भई विड़ो विड़ो विड़ो न विड़ेनि था हुन खे त धका ॾियनि था अहिड़ी लड़ाई रक्त सां भरियलु भरियलु बकरिन खे ॾिसी करे अख़ियुनि में पाणी अची वियो हुओ तव्हां पंहिंजा वठणु मज़ा ॾिसण जे लाइ बेजान जानवरनि जो वीचारनि खे जेका चई नथा सघनि तव्हांखे तव्हां हुननि खे विड़ायो था या वरी हुननि जी लड़ाई जे बाद हुननि जी रेस लगवायो था हुननि खे खाधो हेतिरो नथा ॾियो जेतिरो ता हुननि जो खून चुसो था हिकु तरह सां अगरि तव्हांखां नथा पालिया वञनि त हुननि खे जंगल में छॾे छॾो जिते रहनि जहिड़ी पंहिंजे हिसाब सां रहनि मुंहिंजे हिसाब सां मां त इहा सोचंदी आहियां की जानवरनि खे विड़ाइनि ॾाढो ग़लति आ हेतिरो ग़लति आहे कि भॻिवान बि असांखे माफ़ न कंदो हिन ॻाल्हि जे लाइ